पौधा लगाने में हम दूसरे को मदद करते हैं उसके बाद मिट्टी भी करते हैं कोड़कर उसके बाद पानी डाल के तब पौधा लगाना चाहिये बहुत तरह से ढंग से पानी तो फिर दे देना है तब सब खोद के तब पौधा लगाना चाहिये सुबह शाम पानी देना चाहिये तब पौधा विकास क होता है एक आदमी था उसके हम बताए थे ऐसे ऐसे करो तब वैसे वैसे किया तो सब कुछ कि हो गया लग गया गाछ और हमको भी पहुँचाया फल जे लो चाची तब हम लिये तो वैसे वैसे किया तब फिर वैसे ही फिर लगाए तो वैसे ही हुआ था सब कुछ बढ़ियाँ से हुआ था फड़ने लगा पौधा फिर हम एक दूसरे को हम बताए तो फिर जा कर वो भी कटहल लगाए सब कुछ बढ़ियाँ बढ़ियाँ हुआ और क्या होता है छोटा गाछी कलम गाछी लगाना चाहिए बहुत बढ़ियाँ होता है विकास करता है सुबह शाम पानी देना चाहिये बहुत बढ़ियाँ होता है स्प्रे लगाना चाहिए फल देता है टिकता है सब कुछ होता है बढ़ियाँ से सब कुछ होता है एक दूसरे को आदमी मदद करता है सब कुछ करना चाहिये बहुत अच्छा होता है खेत में ना क्यारी भी बनाना चाहिये क्यारी में खूब गड्ढा खान कर तब गाछ लगाना चाहिये सेवा होता है सब कुछ होता है उसके बाद पानी सुबह शाम सेवा में लगना चाहिये सुबह शाम पानी देना चाहिये तब गाछ लगेगा मदद करियेगा तो सब कुछ होगा नहीं मदद करियेगा नहीं होगा सब कुछ मदद मददे पर होता है सब कुछ बढ़ियाँ से करना चाहिये ऐसे ऐसे बात है एक दूसरे को सहारा बनना चाहिये तब गाछ वृक्ष को सेवा मिलता है ऐसे ऐसे बताना चाहिये तो सब कुछ लगाना में ठीक रहता है इतना बड़ा काम करना चाहिये तब ढंग से रहेगा गाछ वृक्ष सुबह शाम पानी भी देना चाहिये और बढ़ियाँ रहेगा सब कुछ अच्छा रहेगा